जय झूलेलाल भारत देश टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरंजन व्यापार ऐं ट्रासपोर्ट जो क्षेत्र में जामु तरक़ी कई आहे इन्हीअ तरक़ीअ जे पुठियां जेको हथु आहे उहा अंबानी फैमिली जो आहे अंबानी फैमिली जो ॿुधे करे असांखे धीरू भाई अंबानी जेको रिलायंस फाउंडेशन जे नाले सां सुञाणी वेंदो आहे उन जामु तरक़ी कई आहे इन क्षेत्र में ऐं उन तां उन ई करे असांजो भारत देश जामु अॻियां वधियो आहे उन ई करे उन बिज़नेस जे करे असांखे जामु फ़ाइदो थियो आहे ऐं उन पाण खे बि जामु वधिया अॻियां अॻियां वधायो आहे हुन ई रिलायंस फाउंडेशन जो खोज कयो हुयो ऐं उन ई जामु माण्हुनि खे उनमें अॻियां वधायो आहे उन ई करे असांजो भारत देश जामु अॻियां वधियो आहे रिलायंस फाउंडेशन जो रिलायंस फाउंडेशन जो नाले जो असांखे नेटवर्क हूंदो हुओ ऐं मोबाइल बि हूंदा हुआ उन ई करे असांखे हो टेक्नोलॉजी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो असांखे वापिरणु अचणु सिखी विया ऐं उनखां पोइ मुकेश अंबानी अची वियो धीरू भाई अंबानी खे वञण खां पोइ मुकेश अंबानी असांजे देश खे अॻियां वधाइण जी ज़िमेदारी खणी उन पोइ असांखे हीअं अॻियां वधायो आहे जेका असां पहिरों सहुली सोचो बि न हुयो हुन त पहिरों टेक्नोलॉजी में असांखे अॻियां वधाए हुन पाण खे असांजे टेक्नोलॉजी में रिलायंस जो नेटवर्क खे पुठियां करे जिओ जो नेटवर्क हाणे जिओ जे नाले जे सिम कार्ड उन वठी आहियो उनमें असांखे फ्री कॉलिंग जी सर्विस ऐं इंटरनेट जी सर्विस उन असांखे ॾिनी जे त माण्हू हुन ते जामु टिण बि जामु माण्हू खे जामु पसंदि अची वियो ऐं माण्हू सोचियो बि न हुयो की असांखे कॉलिंग ऐं इंटरनेट जी सेवा असांखे फ्री मिलंदी हुई जेका माण्हू डपंदा हुया पंज मिंट कॉल ॻाल्हाइण जे लाइ हाणे उहो माण्हू कलाक कलाक फ़ोननि ते ॻाल्हाईंदा ऐं ॻाल्हाईंदा आहिनि वेठा हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजे इंटरनेट ते चैटिंग करण में ईअं सभु सहूलियत असांखे मिली आहे मु मुकेश अंबानीअ जे जिओ जे तरफ़ां छो त हुन सभु सभनीनि सभिनी नेटवर्क में हीअ फ्री करे छॾी ऐं उन जा रेट बि जामु कमु करे छॾिया हूअं माण्हुनि जे लाइ जामु सहूलियत थी पई आहे उन हीअं ई न इंटरटेन्मेंट में बि कमु पुठियों न हुयो हुन पहिजी टीम बि लॉन्च कई हुई उनजो नालो हुयो मुंबई इंडियंस ऐं हुन आई पी एल जे क्षेत्र में बि जामु वॾा स्पॉन्सर ॾिनी आहे हुन ई करे माण्हुनि खे जामु मज़ो अची वेंदो आहे ऐं हुनखां पोइ वो हुते बि न बीहो उहो पंहिंजे नाले जो माल बि कढियो रहियो आहे मुंबईअ में हुनजो नालो आहे जिओ वर्ल्ड ड्राइव हुते बि ॿ सौ फॉरेन जा ब्रांड विझी रहियो आहे जेका माण्हुनि खे जामु पसंदि था अची वञनि ऐं उहे पंहिंजा पंहिंजा बिज़नेस हिते था अची करनि ऐं माण्हुनि खे जामु सुठो पियो लॻे इहो ऐं मुकेश अंबानी हित हिते न बीहो आहे उन माण्हुनि खे तरक़ी बि कराई आहे हिन उनजे करे जामु माण्हुनि खे कमु बि मिलियो आहे जेका माण्हू अॻियां वधी रहिया आहिनि उनजे करे जय झूलेलाल